مجھے جو پروڈكٹ اچھا لگتا ہے وہ ہے گا جینس پہلے میں پاجامے یا تو لوبر كا یوز كرتا تھا لیكن جب میں نے جینس كا یوز كرا تو مجھے بہت اچھی لگی كیوں كہ اُس میں پاكٹس زیادہ ہوتی ہیں كمفرٹیبل ہوتی ہے اور یہ ہے كہ چھبی جاتی ہے اسٹریچبل ہوتی ہے میں نے پہلے پینٹ سلوائی تھی ایک جگہ وہ ہے بہت ٹائٹ تھی اور جب میں بیٹھنے لگا تو وہ پھٹ گئی لیكن یہی جینس كے مقابلے وہ ٹائٹ تو رہتی ہے لیكن اسٹریچبل ہونے كے كارن اُس میں انسان اُسی كی طرح كھینچ سكتا ہے اور كچھ اور كر سكتا ہے